पानि हमरासभके सभसँ पहिने तऽ हमसभ गाछ वृक्ष जे रोपैत छी जेना आम भेल लताम भेल तऽ पहिने जे ओकरा रोपैत छियै तऽ ओहिमे पानिके जरूरत पड़ैत छै आ सभदिन पानिके जरूरत पड़ैत छै गाछमे गाछ वृक्षमे तऽ सभदिन पानिके जरूरत पड़ैत छै जेना धानके फसल भेल मिथिलामे चाहे कतहु धानके फसलमे सभसँ ज्यादा पानिक जरूरत पड़ैए ओकरा बाद जे छै से पानिके तऽ गहूँमोमे काज पड़ैए हर जे फसल अछि ताहिमे पानिके काज पड़ैए तकरा बाद आबि जाउ तऽ घरके खाना पीना जतेक भात दालि साग सब्जी जतेक बनैए ताहिमे तऽ पानिके जरूरत पड़बे करैत अछि विशेषतः अपना अपना हर मनुष्यके पानिके जरूरत पड़ैए जेना मनुष्य भेलाह जानवर भेल गाए महीँस बरद बकरी हर ई सभ प्राणीके जे जीवा जन्तु एहि पृथ्वीपर अछि तकरा सभके पानिके जरूरत पड़ैत छै किछु जीवा जन्तु छथि जे बिना पानिओके रहैत छथि आओर अधिकतर जे छथि से पानिके जरूरत पड़ैए एहिमे आओर ओकरा जे हइ से गाछ वृक्षसँ लऽ कऽ मनुष्यसँ लऽ कऽ खाना पीना जे बनैए तहूमे पानिके जरूरत पड़ैए हर चीजमे पानिके जेना मोटर जेनरेटर जतेक भेल एहू सभमे पानिके जरूरत पड़ैत छै मशीनरी भेल आँय जेना इंजनसभ चलैए ताहूमे पानिके जरूरत पड़ैए ताहि लऽ कऽ पानिके तऽ बहुत बिना जल कहैत छथिन जे जल ही जीवन है एहि लऽ कऽ पानिके जरूरत हर जगह पड़ि रहल अछि तैँ पानिपर